मैंने खाना बनाना तब शुरू किया जब मैं अपने घरों से दूर पढ़ने के लिए जयपुर गया था जयपुर जाने के वाद मैंने एक कमरा किराये पर लिया था और शाम के टाइम जब मैं खाना बना रहा था तो तब मैंने अपनी ज़िन्दगी की पहली बार खाना बनाया और तब जब मैंने खाना बनाया था तो आटे में थोड़ा नमक ज़्यादा ऐड कर दिया था और जब नमक ज़्यादा ऐड कर दिया था तो फिर उसको मैंने गोदा और गोदने के बाद तवे और गैस की सहायता से और चकला बेलनों की सहायता से रोटी बनाना इश्टाट किया तो रोटी का एक कोना कहीं जाता था और एक कोना कहीं जाता था धीरे धीरे करके दो चार पाँच रोटियाँ जब बन गई थीं तब मैंने एक तरीका यूज़ में लिया सबसे पहले रोटी को चारों बगल किया उसके बाद एक चौड़ा सा कटीला बर्तन लेकर के उसको बीच में से लगा दिया और इस प्रकार गोल रोटी बन गई और तवे पर फिर उसको जब मैंने पका कर खा लिया और जब मैं सब्ज़ी बनाना सब्ज़ी बनाने वाला था तब ऐसा हुआ कि सबसे पहले टमाटर काटा टमाटर काटने के बाद प्याज काटा और प्याज काटने के बाद मिर्च काटी जब सब चीज़ काट दी थी तो मैंने एक करइहा ली और करइहा में तेल ऐड किया तेल ऐड करने के बाद टमाटर को मिर्च को प्याज को तीनों को करइहा में डाल दिया और हल्की हल्की आँच पर जब वो धीरे धीरे पकने लगे तो उसमें छिले हुए आलू काट कर के डाल दिये फिर थोड़ा सा पानी डाला और उसको एक प्लेट से ढक दिया बीस मिनट के बाद जब मैंने उस प्लेट को हटा कर के देखा तो मैंने पाया कि सब्ज़ी पक कर के रेडी हो गई है और अब यह खाने के लिए उपयुक्त है तब मैंने भोजन करना इश्टाट किया और जब भोजन करना इश्टाट किया था तब मैंने अपनी लाइफ़ का ख़ुद के हाथों से बना हुआ पहली बार भोजन ग्रहण किया तो अपने हाथों से बने हुए भोजन में मुझे काफ़ी इन्टरेस्ट आया और इसी प्रकार धीरे धीरे मैंने अपनी हाथों से स्वयं के द्वारा भोजन बनाना इश्टाट किया